नमस्ते नमस्ते हाँ बोलिए सर मेरे पास सब्ज़ी की दुकान है सब्ज़ी का भी काम करता हूँ सब्ज़ी भी अच्छा मतलब जैसी सब्ज़ी चाहिए ताज़ी मिलेगी जो सब्ज़ी चाहिए वह मिलेगी सारी सब्ज़ियाँ मिल जाएगी हाँ हाँ भिंडी है फ़िर उसके बाद बैंगन है कटहल है पालक है सब्ज़ी भी है फ़िर उसके बाद आलू है मिर्च है आपका गाजर है मूली है मिर्च के बाद वह यह आपका लहसुन है धनिया है सारी सब्ज़ी हैं कद्दू है इसके बाद चुकंदर है जैसी छट हर रेट घटता बढ़ता रहता है जैसे सब्ज़ियों का उसमें जैसे हाँ हाँ जैसे सब अलग अलग रेट की है जैसे मवा भिंडी एक सौ चालीस रुपया किलो है फ़िर मेनुआ है तीस रुपया किलो करेली हैं जो सब्ज़ी लेनी है सबका अलग अलग रेट रहता है वैसे दोनों सिस्टम है हमारे पास कुछ बोते भी हैं जैसे घर की ताज़ी सब्ज़ी हरी सब्ज़ी

अच्छा वहीं बता रहा मैं भिंडी वगैरह है कई सामान बो दिए हैं खीरा वगैरह बो दिए है जैसे यह सब घर से निकलवाकर बिचवातें हैं जिसे बेचते हमें आप जैसे आप वैसे ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी हैं आकर लेकर जाइए महँगा पड़ेगा आपको जैसे और खेती वाली बाज़ार से थोड़ा मँगवाते है टमाटर हो गए जैसे बाहर से आ जाता है थोड़ा आ जाते उधर से तो खुद गईए तो आप आपके ले लीजिए कौनसी सब्ज़ी चाहिए थी आपको अच्छा अच्छा अच्छा अरे घर यह सब्ज़ी नहीं खाते हैं क्या आप कट काटा कटहल की सब्ज़ी नहीं खाते हैं क्या थोड़ा बहुत इसमें चल रहा है सिज़न गर्मी वाला चलिए ठीक है सब्ज़ी आकर ले लीजिए सारी सब्ज़ी आपकी मिल जाएगी जो चाहिए सब मिल जाएगी और ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी मिलेगी हाँ हाँ सब रोड पर हैं शाम को आइए ले लीजिए ठीक है सर नमस्ते